ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بہت بہترین ہے یہاں بڑے بڑے ہاسپیٹل ہیں بڑے شہروں کی بات کریں تو اگر دہلی کو ہی لے لیں تو یہاں عمدہ ہاسپیٹل ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں یہاں سرکاری اور پرائیویٹ دونوں طرح کے ہاسپیٹل ہیں اور دونوں میں بہترین علاج ہوتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ سرکاری اسپتال میں علاج بہترین ہوتا ہے لیکن کم پیسے میں علاج ہونے کی وجہ سے بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اور یہ شکایت ہے کہ خدمات اچھی نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد خلاف جو پرائیویٹ ہاسپیٹل ہیں ان میں علاج بہت عمدہ خدمات بھی بہترین اور باقی سب بہت اچھا لیکن پرائیویٹ اسپتال تک پہنچ پانا سب کے بس کی بات نہیں غریب اور پیسے سے مجبور شخص کے لیے سرکاری اسپتال ہی ایک علاج کی جگہ ہے ہندوستان میں اسپتالوں کے بہترین خدمات کی وجہ سے باہر کے ملکوں سے ہر دن بڑی تعداد میں مریض اپنا علاج کرانے آتے ہیں اور صحت پا کر خوشی خوشی دعائیں دے کر اپنے ملک واپس جاتے ہیں ہندوستان کی میڈیکل لائن میں ایک بڑی کامیابی ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکاری اسپتال کی تعداد بڑھائی جائے اور جو اسپتال موجود ہیں ان میں خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اشیاء کو پورا کیا جائے